राधे राधे कैब बाले भैया बोल रहे हैं ओला से हाँ भैया मुझे ये जानना था कि आप वृन्दावन से हाँ तो ये मुरैना बीच में हाँ तो मुझे मेरे क्या है माता पिता गए थे वहाँ पर वृन्दावन यात्रा करने के लिए वहाँ पर परिक्रमा वगैरह लगाने के लिए और मेरा भाई है ऐसे हम हमारे तीन लोग हैं तो उनको वापस आना है परिक्रमा से अब वो आना है तो हमारा पहले से कोई रिजर्वेशन वगैरह था नहीं कि हम ट्रेन वगैरह से अब वो आएँ और जेनरल वगैरह में आने की उनकी स्थिति है नहीं क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा के और मंदिर वगैरह में इतना समय किया है कि अब वो इतने थक गए हैं अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं कैसे आ पाएंगे और भाई है वो छोटा ही है तो आप मुझे ये ये बताइए कि उनको वहाँ से वृन्दावन से आना है मुरैना तक तो आप कितना मतलब उनका फीस लोगे मतलब पैसे लोगे किराया लोगे आप ये बता दीजिए अच्छा अच्छा चार हजार रूपए थोड़ा ज़्यादा नहीं है या आप बताओ थोड़ा बहुत सही से तीन हजार ठीक है आप तीन हजार कर लीजिए हाँ ठीक है तो आच्छा ठीक है तो आप उन्हें वृन्दावन में परिक्रमा मार्ग से ले लीजिएगा और यहाँ मुरैना ले आइए पर भैया थोड़ा वो सावधानीपूर्वक लाइएगा हाँ ठीक धन्यवाद धन्यवाद